भैया नमस्कार आप कोटक महिंद्रा बैंक से बात कर रहे हैं हाँ हमें एक कार लेनी थी तो उसके लिए हमें लोन चाहिए था तो आप हमको आपकी लोन की सुविधा के बारें में बता पाएँगे हाँ मैं इनकम टैक्स के दायरे में आता हूँ हाँ जी मैं मेरा आधार कार्ड नंबर आप नोट कर लें लिखें पाँच चार तीन शून्य आठ शून्य तीन पाँच दो चार

अच्छा अगर मुझे बारह लाख की कार चाहिए है तो हाँ मैं आपको पाँच लाख रुपये तक पहले जमा कर पाऊँगा तो उस पर कितना ब्याज लग जाएगा सात लाख रुपये पर अच्छा अच्छा अच्छा कुछ ब्याज में कटौती या छूट नहीं दे पाएँगे हमें अच्छा अच्छा अच्छा तो यह सात लाख रुपये हमें कितनी किश्तों में जमा करना पड़ेगा मैं लगभग दो साल की अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो हमें कल गाड़ी लेनी है तो आप प्रक्रिया पूरी आज या कल में कर दें तो हम गाड़ी ले पाएँ अड़तालीस घंटे का ठीक है तो मैं पाँच लाख रुपये जमा करके गाड़ी ले लेता हूँ और आपके माध्यम से लोन ले लूँगा ठीक है तो आप हमें इसकी जानकारी भिजवा दीजिएगा और गाड़ी के शोरूम पर मैं पहुँच कर आपको फोन लगाऊँगा तो आप वहीं आ जाईएगा ठीक है भैया आपका बहुत बहुत त धन्यवाद हमको आपकी बात भी पसंद आई